میں نے تو ایسے تو بہت سی ساری کتابیں پڑھی ہیں ہنسی ہنسی آنے والی اور جو ہے ویسے بھی کوئی دلچسپ واقعہ ہو پیش آ جاتا ہے یا اگر وہ تاریخی نہیں ہوتا ہے تو میں اور وہ غلط ہوتا ہے تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے جیسے میں نے ایک کتاب اٹھائی تاریخ اسلام تو عمر و ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں اور عمر رضی اللہ کے بارے میں جو واقعات اس میں درج کیے گئے ہیں وہ بہت ناگفتہ بہ ہیں اور اس پر مجھے بڑی ہنسی آئی مستشرقین پر کہ کیسے کوٹ کیا گیا ہے اس کو جب کہ ایسے عمر نہیں تھے تو اس طریقے سے اور بھی ہنسی ہنسائی والی بات اور میں جو ہے ابن بطوطہ نے جو کتابیں لکھی ہیں اور بہت من گھڑت قصے نقل کیے ہیں تو اس پہ بھی بڑی ہنسی آتی ہے مجھے